हैलो सर हमें आपके यहां स्टेशनरी से कुछ समान खरीदना था सर जिसके लिए मैंने आपके पास कॉल किया है सर हमें आपके यहां से कुछ सामान चाहिए सर जिसमें हमने कुछ लिस्ट बना के रखी हुई है आप चाहें तो सर हम आपको उस लिस्ट के बारे मे थोड़ा बता सकते हैं जी सर हमें आपके दुकान से पेन चाहिए थे और उसके साथ में पेज चाहिए हुए थे कुछ सिज़र चाहिए हुए थे सर एवं कुछ पंचिंग मशीन भी चाहिए आपके स्टेशनरी शॉप से क्या आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सर सर हमें तो आपके स्टेशनेरी शॉप से अच्छी क्वालिटी की ही चाहिए सर क्योंकि खराब लेने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं आपके दुकान से हम सारी चीज़ें हम अच्छी क्वालिटी की ही लेंगे सर हम आपको कहें तो अपना थोड़ा सा बजट बता सकते हैं सर आप आप चाहें तो अपने अनुसार भी बता सकते हैं जी सर तो हमारा बजट आपके यहां से हमें कुल पंद्रह पेन लेने हैं सर और एक पेन का जज बजट हमारे पास सर तीस रुपये तक का है और सर आपके यहां से हमें टू सिज़र दस सिज़र लेने हैं सर और सिज़र की बजट हमारे यहां सर दस रुपये की है एवं सर आपके यहां से जो हमें टेप लेने हैं उन टेपों कि संख्या सर बीस टेप लेने हैं और एक टेप की कीमत लगभग सर हमारे यहां पच्चीस रुपये की बजट है एवं सर हमें सर आपके यहां से एक और चीज़ लेनी है जैसे कि पंचिंग मशीन और पंचिंग मशीन का बजट सर हमारे पास एक पंचिंग मशीन का बजट अस्सी से सौ रुपये तक के बीच में है सर हमें आपके यहां से जेल नहीं सर नॉर्मल पेन चाहिए सर जो कि अच्छे तरीके से चले एवं किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो सर क्या आप हमें उस डिस्काउंट के बारे मे थोड़ा जानकारी प्रदान कर सकते हैं जी सर जी सर हम आपके यहां से अपने बजट के अनुसार सर बीस पेन ले सकते हैं जी नहीं सर हम आपकी स्टेशनेरी शॉप पर खुद ही आना पसंद करेंगे सर क्योंकि हम आपके यहां के दो तीन कम्पनियों का पेज पेन एवं सर सिज़र पंचिंग मशीन सिज़र ये सब सभी चीज़ें जांच करके एवं देख करके सर आपके यहां से हम ले लेंगे जी सर हम आपके यहां आना पसंद करेंगे वो हम आपके यहां सर कल शाम को आ पाएंगे आप बस अपना ऐड्रेस सर बता दीजिए जी जी सर हम आपके यहां कल शाम को आते हैं सर जी सर धन्यवाद